हमसभ जे खाना बनेनाइ सिखलिए अपना माँसँ सिखलिए हमरासभके किछु नहि बनबै अबै छलै विद्यार्थी जीवन छलिए तऽ हमरासभके माँ बतेलखिन लगमे तू खड़ा हो पहिले तऽ गैस नहि रहै चुल्हापर रहिए तऽ चुल्हा जलेनाइ सिखेलखिन जे एनाके तेल जाइ छै एनाकऽ जारनि देल जाइ छै एनाकऽ गोइठा देल जाइ छै एहिपरमे एतेटाके पतेली चढ़ाही एहिमे दालि देल जेतै पहिने अदहन देल गेलै पानिके तहन ओहिमे दालि देल गेलै तहन दालि जहन सिझ गेलै तऽ रहीसँ रहिकऽ ओहिमे जीरासँ मिर्चीसँ तेजपातसँ हींगसँ छौँकनाइ देखेलकै एनाकऽ छौँकही एना करही फेर जे से भात चढ़लै भातमे भात कएदिना माँ कहथिन जे चावल आओर अदहन एकेबेर लगा दही आओर नहि तऽ अलग अलग कऽ कऽ लगाही जे पतला चावल छौ तऽ चुट दऽ निकलि जेतौ चट दऽ उठै छलिए पहिने पानि दऽ कऽ ओहिमे चावल लगा देलहुँ चावल लगाकऽ उधिया गेल पसाकऽ हटा लेलहुँ तहन सब्जी बनल सब्जी सिखेलक माँ ठाढ़ ठाढ़ भेल अपनो हमरो ठाढ़ केलक लगमे आओर तहन जे सब्जी सिखेलक तऽ सब्जीमे पहिने लोहिआ चढ़ेलहुँ काटिकऽ सब्जी साइडमे धोइके राखि लेलहुँ लोहिआ चढ़ाकऽ ओहिमे तेजपात पचफोरन या जीरे जे दैके इच्छा अइ या सरिसो फोरन दऽ दिऔ तेल धऽ दिऔ ओहिमेके सब्जी खासा दिऔ सब्जीके खूब नीक जकाँ भुजि लिअ भुजिकऽ तहन ओहिमे मसल्लासब खसाकऽ ओहिमे रस धनिआपत्ता सबचीज दऽ कऽ बरका लिअऽ बरकाकऽ देखावटी जे आब जहन उतारैके बेर अएलै तहन ओहिमेके गरम मसल्ला दिही हम गरम मसल्ला सिखलहुँ तकर बादमे माँ सिखेलक जे आब तोँसब मैथिल छिही तोँसब तरुआ कोना तरबही तखन तरुआके सिद्धान्त सिखेलक सिद्धान्त कि तऽ ओहिमे चाउर फुलैलए पहिने दिएलक तकर बादमे आब तऽ मिक्सी अएलै पहिने रहै सिलौठ लोढ़ी सिलौठ लोढ़ीपरमे हमसभ हमरा कहै एनाकऽ पिसही सिल्ला लोढ़ीपरमे पिठारके पीसिकऽ आओर तहन ओहिमेके हरैद देल जाए ओहिमेके मिरचाइके बुकनी देल जाए ओहिमे नमक देल जाए तहन ओकरा पानि दऽ कऽ घोरिकऽ तहन आलू कोबी सजमनि कदीमा जतबा चीज बैगन सबटाके तरुआके कहि कहिकऽ जे ई एनाकऽ काटही पातर खेमै तऽ पातरके काट आओर मोट खेमै तऽ मोटके काट काटिकऽ ओकरा पिठारमे लगाकऽ ओकरा देखाबही एनाकऽ तरही जहन खूब तेल लोहिआमे धिप जाइ तहन ओहिमेके कहै तरुआ खसाबही जे तरुआ टुटतौ नहि ओहिमे लगतौ नहि तहन ओकरा बनाकऽ उल्टाके पुल्टाके तब भात दालि तरकारी तरुआ पापड़ हमरा एना कऽ कऽ हमरासभके माँ सिखेलखिन हँ जहन सिखाएल भऽ गेल माँसभके तऽ हमरा शादी केलखिन तब हमसभ अएलिए सासुर सासुरमे हमसभ ननदिके सिखबिए जहिना माँ सिखेलखिन हमरासभके तऽ एकदिन हमरा ननदि पुछलखिन जे माँछ कोना बनेबै तऽ माँछ बनेनाइ देखेलिए जे पहिने हमरो माँए ओनाहिए सिखेने रहथिन तहन माँछ बनेनाइ सिखेलिए हाँसू अनलिए माँछ कीनिकऽ अनलखिन माँछ तऽ पहिने मारिकऽ आबै आब ने कीनिकऽ अबै छै पहिने मारिकऽ आबै पाँच पाँच किलो माँछ अबै मारिकऽ तहन ओकरा बनेनाइ देखेलखिन ओकरा पित निकालनाइ देखेलखिन ओकरा धोइकऽ ओकरा लहसुन अहाँके नमक हल्दी मिलाकऽ तहन कहलिए बैसू हम ओनाहिए लगमे बैसेलिए ननदिके तहन तरलिए पहिने तहन तरिकऽ तहन कहलिअनि सबटा मसल्ला सिल्लापरमे पीसि लिअऽ तहन सबटा मसल्लाके सिल्लापर पीसि लेलखिन तहन फोरन दऽ कऽ सबटा मसल्लाके भुजिकऽ देखाबिअनि जे एना करू तहन भुज भुजलिए मसल्लाके तहन मसल्ला भुजिकऽ ओहिमे रस दिएलिअनि जहन रस बरकऽ लगलै तहन ओहिमेके कहलिअनि जे आब ई मछली खसा दिऔ मछली खसाकऽ सभआदमी खेलखिन तहन हम आबि गेलहुँ अपना अपना बाल बच्चापरमे तहन तऽ हमरा अपन बेटिओके सिखबै पड़ल बेटी सीखि पुछथिन जे माँ मीट कोना बनै छै चिकन कोना बनै छै तऽ चिकन देखलिअनि जे सबटा मसल्लाके निचेमे सानिकऽ कहलिअनि पीठपरमे अहाँ ठाढ़ रहू देखैत रहिऔ हम कोना सिखबै छी हुनका सिखेलिअनि सबटा मसल्लाके सानिकऽ सनलाके बादमे कूकरमे बनाबू या टोपिआमे बनाबू या चिकन लोहिएमे बनाबू ओहिमेके तेल फोरन दऽ कऽ ओहिमे खसाकऽ आँचके धीरे कऽ दिऔ धीरे कएलाके बादमे ओहिमे धीरे धीरे लारैत रहू लारिकऽ पिआज जतेक चिकन छै तकर तीन चारि भाग चिकन तऽ तीन भाग पिआज दऽ कऽ ओहिमेके सबचीज कएलाक बादमे जखन भुजै जा छलै नीकजकाँ तहन ओकरा कहलिए आब एहिमेके अहाँ रस खसै खसाउ जेहन रस खाएब तेहन खसाउ जेहन अहाँके परिवारके बेसी रस खाइ तऽ कम रस खाइ तऽ कम देबै ओकरा चिकन बनेनाइ सिखेलहुँ तहन हमरा पुछलक बेटी माँ इडली कोना बनै छै तऽ इडली सिखेलिअनि इडलीके स्टैण्ड अबै छै ओना हमसभ बिना स्टैण्डोके कूकरपर बना लै छिए कहब कोना बनबै छी तऽ हमसभ चालनि दऽ दै छिए चालनि दऽ कऽ ओहिपरमे हमसभ कपड़ा बिछा दै छिए कपड़ा बिछाकऽ हमसभ चाउर फुलैलए रातिएमे दऽ दै छिए रातिमे अहाँके उड़िदके दालि सफेदवला बिना खोइँचावला रातिए फुलैलए दऽ देलहुँ दुनूके सिलौठे लोढ़ीपर पीसि लिअऽ या आबके जमानामे मिक्सी अएलै मिक्सिएमे पीसि लिअऽ पीसिकऽ ओहिमेके नमक मिला देलहुँ नमक मिलाकऽ डेकचीमे अदहन दऽ देलहुँ ओहिपरमे चालनि दऽ देलहुँ ओहिपरमे कपड़ा ओछा देलहुँ खूबके अदहन जहन खौलऽ लागल तहन ओहिपरमे कनि टटा कनी टटा टिकरीजकाँ ओहिमेकऽ एनाकऽ ओहिपरमे पाँचगो सातगो बिछा देलहुँ ओहि कपड़ापरके ओकरा ढक्कनसँ झाँपि देलहुँ आओर झाँपलाके बादमे हमसभ ओकरा आधा घण्टा पनरह मिनट बीस मिनट ओकरा झाँपिकऽ छोड़ि देलहुँ ओकरा फेर दस मिनटके बाद उलटा देलहुँ कटकी भोँकि भोँकि कटकी भोँकि भोँकिकऽ उलटा देलहुँ उलटाकऽ फेर दस मिनट पनरह मिनट ओकरा खूब आँच लगाकऽ जखन ओ कठरि जाइ छै तहन ओकरा निकालिकऽ हमसभ सराइलए दऽ देलहुँ सराइ लऽ दऽ देलहुँ एम्हर धन्नी चटनी बनेने रहलहुँ आँवला दऽ कऽ धन्नी चटनी बनेने रहलहुँ ओहि सङ्गे धिआपुताके अपना पुरुखके अपना पतिके अपना बेटाके परसि देलहुँ ओ इडलीसँ हमरसभके धिआपुता नास्ता कऽ लेलक